मुंहिंजो पसंदीदो आसन या चओ योग चओ आलोम विलोम ऐं कपालभाति आहे जेको असांखे योगा जे शुरूआति में ई पहिरीं पहिरीं पंज खां ॾह मिंट कराईंदा आहिनि इन करे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे छाकाणि त उन में असांखे काफ़ी इहे प्रक्रिया कराईंदा आहिनि जेका रो हर रोज़ु कराईंदा आहिनि पहिरीं पहिरीं प्रक्रिया इहा ई शुरू थींदी आहे योगा जो प्रोग्राम कलाक जो जेको थींदो आहे चालू इन सां थींदो आहे आलोम विलोम सां इहो पंहिंजो साह रोके करे मज़े सां मस्तु मजबूत बि पाण खे इहो मूंखे आनंदु आहे काफ़ी आनंदु ईंदो आहे